हाँ मेरे दो भाई हैं लगभग तो हमारी सारी बातें मिलती हैं हम एक हमारी तीनों की आपस में बनती भी बहुत है हम मतलब एक दूसरे के बिना अधूरे हैं लेकिन कभी कुछ कुछ ऐसे बातें होती हैं ना तो ऐसा लग जाता है कि थोड़ा बहुत कुछ अलग है जैसे कोई कोई चीज में वो अपना सोचते हैं सिर्फ अपना देखते हैं तो ये चीज़ें थोड़ी अलग हो जाती हैं और मैं मैं सब का सोचती हूँ परिवार में और खुद का सोचने से पहले फ़ैमली का सोचती हूँ तो ऐसे ही कुछ कुछ कुछ सी बातें हो जाती हैं बाकी तो हम तीनों भाई बहन एक दूसरे पे जान देते हैं और हर चीज़ में हम लगभग एक जैसे ही हैं